ہیلو گڈ مارننگ جی گڈ مارننگ جی سر آپ کتب خانے سے بول رہے ہیں ہمیں کچھ کتابیں لینی تھیں آپ کتابیں نوٹ کر لیجیے اوہ کتابوں کے نام بخاری شریف مسلم شریف طحاوی شریف اور مؤطا امام محمد مؤطا امام مالک ابن ماجہ سیرت مصطفیٰ جہاں دیدہ آپ بیتی شیخ زکریا کی ابن ماجہ تو یہ سب کتابیں کتنی کی پڑیں گی سر اچھا سر ایک بار ریٹ دیکھ لیجیے آپ اچھا کچھ زیادہ نہیں ہے یہ اچھا جی نہیں آن لائن پارسل کروانا ہے کتنا پرسنٹیج آف ملے گا اچھا جی پرسنٹیج کتنا آف ملے گا اچھا جی جی آپ فون پہ وہ کیو آر کوڈ بھیج دیجیے میں آپ کو پیسہ سینڈ کر دوں گا جی ٹھیک ہے گڈ مارننگ جی شکریہ شکریہ